भारतीय परिवहन व्यवस्थाके बात कयल जाय तऽ आबक समयमे तऽ सड़क हर गाम हर क्षेत्रमे बनि गेलै बनि गेल हेँ एक राज्यसँ दोसर राज्य जायके लेल आइसँ किछु दिन पहिने एहन नहि छलै सड़क छलै लेकिन बहुत टूटल फूटल छलै जाहिमे बहुत सारा परेशानीके झेलय पड़ैत छलै सहन कर समयके समय लगैत छलै कोनो अगर अहाँ एतयसँ कोनो लगेके पासके गाम जाइत छलियै तऽ घुमि कऽ जाय पड़ैत छलै लेकिन आब की छियै सरकारके द्वारा हर जगह बढ़िआँसँ बढ़िआँ पक्का सड़क बना देल गेलैहँ जेकि पहिने कच्चा सड़क छलै आब एखने देखियौ आब सरकारके द्वारा बहुत सारा एहन छै जेनाकि ट्रेन देने छथिन हवाइ हवाइ जहाजके बात कयल जाय तऽ पूर्ण रूपसँ पूरा भारतमे छियै अहाँ एक राज्यसँ कमसँ कम दोसर राज्य तऽ अहाँ जा सकैत छियै ओहिमे हवाइ जहाजमे की छियै कमसँ कम अहाँके समयके बचत होयत आओर जेनाकि चुनौतिएके बात कयल जाय तऽ की छै अगर रोड खराब रहलासँ की होइ छलै एखनहु किछु किछु एहन जगह छै जतय सड़क खराब रहैत छै ओहिसँ की होइत छै अगर अहाँ कोनो गाड़ी लऽ कऽ या पर्सनल अहाँ अपने गाड़ी लऽ जाइत छियै या कोनो बसेसँ जाइत छियै तऽ सड़क खराब रहलासँ समय कनि बेसी लागैत छै कोनो जगह अहाँकेँ बहुत कम समयमे पहुँचैके यए तऽ ज्यादा समय लागैत छै चुनौती कऽ सामना करय पड़ैत छै ट्रेने सभ देखियौ की छै लेट रहल तऽ ओहोमे टाइमके अभावसँ लोककेँ कनि टाइम बेसी लागि जाइत छै या देखियौ ट्रेनमे अहाँ जाइत रहै छियै जेनाकि किनको सामाने चोरी भऽ जाइत छै तऽ अहियोसँ कनि ई चुनौतीके सामना करय पड़ैत छै